हलो क्या मेरी बात ओला एजेंसी में हो रही है जी आपका ड्राइवर ने मास्क नहीं पहना है मास्क क्यों नहीं पहना है इसने और इसने गाड़ी की सींट भी गंदी कर रखी है आपको पता है कोरोना के काल ये सीट गंदी है तो हमें बहुत बुरा लगता है हमें गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता है और गाड़ी की सीटें गंदी होंगी तो पैसेंजर काफ़ी अनकंफ़रटेबल फ़ील करेगा इनको आप साफ़ करवांए ड्राइवर से कहके और ड्राइवर को मास्क पहनने के लिए कहें हमें बहुत निराशा हुई हैं ड्राइवर की इस स्थिति को देखकर हमें बहुत बुरा लगा